टेक्नॉलोजी ने रोज़गार के विभिन्न अवसरों को खोलने में बहुत मदद की है जैसे हमारे यहाँ आजकल के बच्चे जो हैं सब इंजीनिरिंग के पीछे भाग रहे हैं इंजीनिरिंग के इंटरव्यू देने के बाद उसके उसके कॉलेज में एडमिशन लेते हैं एडमिसन लेने के बाद जो है उसमें प्रेक्टीकस प्रेक्टिकल करते हैं सीखते हैं जो है जैसे हमारे यहाँ के आज के आई टी आई करने के बाद आई टी आई एक डिग्री होती है इससे हम ओसट्री से करने के बाद हम अपने यहाँ इलेक्ट्रिसियन छोटी मोटी बहुत सी दुकानें खोल सकते हैं और अपने यहाँ के जो हैं सब बिगड़े हुए सभी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को बना सकते हैं बेंडिंग कर सकते हैं उसकी उसे फिर से चलाने के लिए तैयार कर सकते हैं जैसा कि आप जानते हैं आजकल के जो आजकल के जो युवा हैं वे सब इसी इसी टेक्नॉलोजी के ही पीछे भाग रहे हैं कोई ना कोई डिप्लोमा या आई टी आई करके डिग्रीयाँ लेकर के छोटे मोटे क्षेत्रों में छोटी मोटी नौकरियों में कंपनियों में जा कर के अच्छा काम अच्छा पैसा कमा रहे हैं आई टी डिपार्ट्मेन्ट में जाकर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं जैसे जिससे हमारे जिससे हमारे परिवार को विकास हो रहा है हमारे समाज का विकास हो रहा है इस इष्ट इष्ट इन दिनों जो है हमारे छात्र जो हैं डिफ़ोर्मा डिप्लोमा इन फार्मेसी सब डॉक्टरी के क्षेत्र में ज़्यादा भाग रहे हैं इसे करने से यह दो साल कोर्स होता है इसको दो साल में करने से अच्छे करने से इसे अच्छे अच्छे से करने पर अच्छा सा रिजल्ट मिल प्राप्त करते हैं कि जो कि उसमें को मेडिकल लाइन में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही मददगार होती है जिससे हम लोग सरकारी नौकरी भी कर सकते हैं सरकारी हमारे स्कूलों में सरकारी अस्पतालों में नौकरियाँ मिल सकती हैं इसे करने से इसे करने से अपना ख़ुद भी व्यवहार कर सकते हैं आई टी आई करने से हम लोग अपने छोटे मोटे दुकान कोर्स कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक की इलेक्ट्रॉनिक दुकान खोल सकते हैं इसका रिपेयरिंग सेंटर खोल सकते हैं और भी बहुत से हैं हम शहर में जाकर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कारख़ानों में फैक्ट्रीयों में लग सकते हैं जिससे हमें अच्छा अच्छा ख़ासा पैसा प्राप्त होता है और जो हैं हमारे यहाँ डिफार्मा करने वाले सभी सभी मेडिकल स्टूडेंटों को जो आजकल इसी क्षेत्र में ज़्यादा भाग रहे हैं वे भी जब शहर में अच्छे अच्छे दवाइयों की कंपनियों में जाकर के अच्छे अच्छे ओहदे ओहदे पर या पोस्ट पर काम कर रहे हैं जो हैं जिससे अच्छा सब अच्छी इंकम हो रहा है पैसा अच्छा आ रहा है अच्छे अच्छे खाने खा रहे हैं अच्छा अच्छा पकवड़ा पहन रहे हैं अच्छे से रह रहे हैं अच्छा अच्छा घर बनवा रहे हैं जिससे हमारे गाँव समाज का विकास हो रहा है हमारे हमारा परिवार सुख समृद्धि से भी सुख समृद्धि से कर हो सुख समृद्धि से अच्छे ख़ासे पैसे से पैसे आने से खाना बढ़िया खाने से अच्छा अच्छा खाना खाने से कपड़े पहनने तक की व्यवस्था हो रही है अच्छा पैसा आने से या व्यवस्था हमारे पास हो रही थी है जिसने अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं अच्छे अच्छे इसी टेक्नॉलोजी के पीछे नहीं भागते हैं तो हमें ऐसे ही रह जाते हैं गाँव के होकर रह जाते हैं खेती बाड़ी में रह कर हो जाते हैं हमारे यहाँ आजकल के बच्चे जो हैं ऐग्रिकल्चर के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं जो कि यह टेक्नॉलोजी है कृषि विज्ञान में कृषि विज्ञान में करने के लिए टेक्नॉलोजी बहुत अच्छी है इससे हमारे युवा इसके पीछे ज़्यादा भाग ज़्यादा जा रहे हैं इसमें ज़्यादा जो है इस इसी